ہمارے راجیہ میں ہمارے صوبہ میں اردو جبان بہت ہی زبان زمانے سے چلا آ رہا ہے ہم لوگ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اس سے ہمارے راجیہ میں ہر جلع میں امید ہے کے کامیابی مل رہی ہے اور لوگ بہت اچھی طرح اس کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہر اسکول میں بچے کو یہ اردو کی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے کہ بچے کو آگے کے لیے کامیابی رہے ملے بچہ بہت خوش رہتا ہے بچہ بہت اچھی طرح اس پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے ہم لوگ اردو جبان کے تعلق سے بہت زیادہ ہی سہمت ہیں اور اردو جبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہمارے راجیہ میں اردو جبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے لوگ اسے بہت چاہتے ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں پہ بہت زیادہ جور دیتے ہیں تاکہ ابھی ہمارے پاس جو بھی کاروبار ہے اردو کے تعلق سے ہی کیا جاتا ہے